کھیلوں میں منصفانہ کھیل اور اسپورٹس مین شپ کی اہمیت نہایت گہری اور ہما گیر ہے کھیل صرف جسمانی سرگرمی نہیں بلکہ ایک اخلاقی تربیت گاہ بھی ہیں جہاں کردار برداشت اور احترام سیکھا جاتا ہے منصفانہ کھیل کیا ہیں منصفانہ کھیل کا مطلب ہے اصولوں کے مطابق ایمانداری کے ساتھ اور دوسروں کا احترام کرتے ہوئے کھیلنا کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی فریب یا غیر قانونی ہتھکنڈے استعمال کیے بغیر مقابلہ کرنا اس کے بنیادی اصول ہیں